मां हिन सिलाई बुनाई बचपन सां ई सिलाई जो शौक़ु हूंदो हुओ मुंहिंजी मम्मी खे ॾाढी सुठी सिलाई ईंदी हुई ऐं कढ़ बि ॾाढा सुठा कंदी हुई त मुंहिंजी मम्मी रोजु मूंखे मां नंढी हुअसि तॾहिं मूंखे रोजु अॻियां विहारे करे सुईअ में धाॻो विझणु सिलाई करणु हथ जा टांका ॾियणु इहो सभु मूंखे सेखारंदी रहंदी हुई त उन खे ॾिसी ॾिसी मूंखे बि शौक़ु थियो पोइ मां न त छऊं भरणु चालू कयूं ऐं न त थोरा नंढा नंढा पहिरीं पेटीकोट सिबिया ॿारनि जूं चडियूं सिबियूं पोइ ड्रेसूं सिबियूं ईअं मुंहिंजो शौक़ु वधंदो वियो ऐं जीअं जीअं मां कंदी वियसि तीअं तीअं मूंखे मज़ो ईंदो वियो मुंहिंजी मम्मी मूंखे ॾाढो सुठो साथ ॾिनो मूंखे जिते बि मां अटकंदी हुअसि त मुंहिंजी मम्मी मूंखे सम्झाईंदी हुई ऐं सेखार सेखारंदी हुई पोइ त मां ॾाढी सुठी सुठी ड्रेसियूं स सिबण चालू कयो मां पंहिंजो हिकिड़ो सुठो बुटिक खोले छॾियो त मां सभिनि खे आड़े पाड़े में सभिनि खे फ्री में ड्रेसूं सिबी ॾींदी हुअसि त पाड़े वारा बि ॾाढा ख़ुशि थींदा हुआ मि मुंहिंजी सिलाई जो शौक़ जे करे पाड़े वारनि खे बि ॾाढो भलो थींदो हुओ उन्हनि खे मां फ्री में सिलाई करे ॾींदी हुअमि ॿियो त मां कढ़ कढ़ बि ॾाढा सुठा कंदी आहियां मुंहिंजी मम्मी मूंखे कढ़ बि सेखारिया मां उन में चादरूं भरियूं विया विहाणनि जूं छऊं भरियूं मां पाड़े वारनि खे बि चादरूं वग़ैरह भरे ॾिनियूं उन जो कुशन कवर मां ठाहियो सुठो ॾाढो कढ़ करे ऐं सिलाई में बि मां ॾाढी होश्यार थी वियसि पोइ त मां सभिनि जूं सुठियूं सुठियूं तरह जा नयां नयां पैटर्न कढी करे मां सभिनि खे आड़े पाड़े में ड्रेसूं सभिनि खे सिबी ॾिनियूं ईअं ईअं कंदे कंदे मुंहिंजी सिलाई जो ॾाढो सुठो शौक़ थी वियो ऐं ॾाढी सुठी सिलाई थी वई मुंहिंजी